ہمارے ہندوستان میں کھانے کے ایسے ایسے ذائقے ہیں بس کھانے والا ہی چاہیے جس طریقے سے حیدرآباد میں دال چاول بہت زیادہ فیمس ہے دوسری چیز دال چاول کے علاوہ تلا ہوا گوشت پاپڑ یہ بھی چیز انکلوڈنگ ہے اس میں اور دوسری چیز حیدرآباد میں کھانے کے مصالحے جات میں سب سے پہلے حیدرآبادی بریانی بہت زیادہ فیمس ہے جس طریقے سے چکن بریانی مٹن بریانی چکن کوفتہ مٹن کوفتہ چکن ملائی مٹن ملائی اور نہاری مرک نہاری میں جو جو چیزیں ہیں نہاری جو ہوتی ہے بکرے کی ایک ہوتی ہے مٹن کی ایک ہوتی ہے نہاری یہ چیزیں بھی بہت زیادہ چلتی ہے حیدرآباد میں اور نہاری میں جو ہے روٹی کے ساتھ بہت دبا کے کھاتے ہیں حیدرآباد کے لوگ بہت زیادہ فیمس ہے نہاری اور پایا بول کے بہت زیادہ فیمس ہے حیدرآباد میں اور جس طریقے سے حیدرآباد میں جو فنکشنس ہوتے ہیں اس فنکشن میں مرگ بول کر ہے مرگ میں کیا ہے روٹی سے کھاتے ہیں اور بہت سارے چیزیں ہیں کھانے کے لیے بس کھانے والا ہونا چاہیے کھلانے والا تو کھلاتا ہے لیکن کھانے والے ہونا چاہیے اور ایسے ایسے ڈشیس ہیں کھانے کے لیے کہ آپ خود بھی اس چیز کے لیے گمان نہیں کر سکتے